संनाया आं हारसिंनो संफेरखायो बे संनायाव माब्लाबा बानायजायो मुलाबो संनानै जानो गोनां जायो न'खरनि जेंना जेंसिखौ लानानैबाबो संनानै खुरनानै जानो गोनां जायो गथ' गथायखौ लानानै बिसोरनि थाखाय इस्कुलाव थांनायफोराव संनानै जाहोनाय हारसिङैनो संनाय जानाय मैगं थाइगं जगार खालामनानै संनानै जाहोयो गथ'फोरजों दावराव दावसिबाबो बिदिनो संनानै जाहोनो गोनां जायो आरो गावनि हासबेण्डनि थाखायबो संनानै जाहोनांगौ जायो हारसिंनो सङै खुरै जाहोहरो जेब्लाबो सानफ्रोमबो हारसिंनो संनाय जायो रावबोखौबो मोनखाया आं गावनो सङो खुरो जाहोहरो गथ'फोरनि थाखायबो जगार खालामनानै संनानै जाहोहरो इस्कुलाव थांनायावबो बिसोरनि थाखाय संनानै खुरनानै जाहोनो गोनां जायो हारसिं जेब्लायबो हारसिङानो न'खरनि ज' जानानै बिदिनो सङै खुरै जाहोनो गोनां जायो बिदिनो जेब्लायबो संनानै खुरनानै जानांगौ जायो बे संनायाव मैगं थाइगं लाबोनानै संनाय जानाय गासैबो जगार खालामनानै होनायाव आंनो संनानै खुरनानै जाहोनो गोनां जायो गथ' गथायफोरखौ लानानै बिसोरनि थाखाय जानायनि थाखाय जगार खालामनाय जायो बे जाहोनायाव आं हारसिंनो संनानै जाहोयो जाहोनायाव जेब्लायबो मोजाङैनो संनानै जाहोयो गथ'फोरखौ लानानै बिसोरनि थाखाय जाहोनो गोनां जायो आं हारसिंनो बायोब्लाबो उफाय गैया बायोब्लाबो खारग'वा मावनोगोनां जायो गथ'फोरनि थाखायनो बा आंनि हौवानि थाखायबो बेफोरबायदि न'खरखौ लानानै संनानै खुरनानै जाहोनो गोनां जायो हारसिं आं बायोब्लाबो बायाजासे मावनोगोनां जायो संनाय खुरनाय हारसिंनो जेब्लाबो मावो मावनानै संनानै खुरनानै जाहोहरो आं हारसिंनो गोसोबायदि संनानै जाहोयो मावनानै दांनानै जाहोहरो आं गावनि बायदि आं सोलिनानै न'खरखौ बेबायदिनो खुंगासिनो दङ जायनि थाखाय गथ'फोरखौ लानानै आं संनाय खुरनायाव जेब्लायबो संनानै खुरनानै जाहोहरो गोसोखौ गोग्गोम गोसो लानानै संनानै खुरनानै जाहोनाय स्कुलाव थांनाय फैनाय आं हारसिंनो मावो जाहोयो